جی ہیلو جی سر پرنسپل صاحب سے ہو رہی بتاٮٔیں

جی جی جی آپ ویسے ہیں کون ویسے جی جی اچھا اچھا اچھا آپ اسٹوڈینٹس ہیں بیٹا یہاں پر ہاں جی تو کیا پریشانی بتا رہے تھے اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا کیسے کھو گیا تھا کہاں کہاں گھوم رہے تھے اچھا تو مطلب یقین ہے کہ کالج میں ہی گِرا ہے اچھا اچھا ہاں بیٹا ویسے جو ہے بہت لمبا پروسیس ہے وہیسے یہ آپ کو جو ہے ایک درخواست لکھنی ہوگی پھر وہ ڈین آفس میں جمع ہوگی پھر ڈپارٹمنٹ وغیرہ کے کیمرے وغیرہ چیک ہوں گے اُس کے بعد کوئی نتیجہ نکلا تو اگر آپ کی قسمت رہی آپ کا پرس مِل سکتا ہے یہی سب ہیں دیکھ لیجیے درخواست ورخواست لِکھ لیجیے اُس میں اپنا نام لِکھ دیجیے گا اور اپنی پریشانی لِکھ دیجیے گا ڈپارٹمنٹ لِکھ دیجیے گا ہے نا تھوڑا سا یہ معاملہ جو ہے سرکاری ہو جاتا ہے سر تو اِسی وجہ سے جو ہے تھوڑا لمبا پروسیس ہو جاتا ہے ٹائم لگے گا آپ کو اِنتظار کرنا ہوگا تو سمجھ رہے ہو ٹائم تو بیٹا جو ہے دو تین ہفتے بھی لگ سکتے ہیں بہت لمبا ٹائم لگ جاتا ہے اِس میں جو ہے ایسا کریے جو آپ جو ہے ایک ہیں عثمان سر ہاں ہاں اُن کی اَہلیہ پڑھاتی ہیں نوری ہاں ہاں تو وہ جو ہے اصل میں اُسی ڈپارٹمنٹ میں ہی ہیں ہاں ہاں تو اُن کو جو ہے میرا نام میرا نام بتا دینا تو تو جو ہے وہ کام جلدی کروا دیں گی تھوڑا ٹھیک ہے ٹھیک ہے شُکریہ کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں